दाखालि बावैसो जोंनि न'खराव हरखाब गोमानानै थांदों नाथाय जों नाजाथाबनायनि गेजेरजों लाखिनो हायासै आरो बेजों लोगोसे न'खरफोरावबो बोरमा गोमादों दाउ गोमादों आरो जोबोद बायदिसिना खहा जालांदों जोंनि न'खराव